चिकन शाकुती खतखतें मणगणें सुंगटांचें हुमण मागीर बांगड्यांचें हुमण वालाची भाजी कुड्डुकेची भाजी मुस्काची भाजी घोसाळ्याची भाजी चिकन चिली चिकन सुका तिसऱ्यांचें हुमण तिसऱ्यांचें सुकें कालवांचें सुकें तांतयांचें सुकें गोठ्यांचें सांसव आमाड्याची चटणी आमाड्याची उड्डमेथी दाळ मागीर आमाड्याचे कुवळ करता अळमी दुदी दुदयेची भाजी मुगाची गा मुगाटी मुगाची उसळ चण्याची उसळ मुगाचो रोस चण्याचो रोस मसुरेचो रोस चवळीचो रोस छोले आंकुरांचो रोस आळू आळूचें खतखतें बांगडे फ्राय इस्वण फ्राय कुल्ल्याचे कुल्ल्यांचे मसाल्याचे बांगड्यांची उड्ड मेथी बटाटाची भाजी मेथीची भाजी पालकाची भाजी पालक पनीर पनीर मसाला सुक्या सुंगटांची कडी सुक्या सुंगटांची किसमूर सुक्या बांगड्याची किसमूर खोबऱ्या खाऱ्या बांगड्याची किसमूर पापड गालम्याची किसमूर आंब्याचें लोणचें बिमलांचें लोणचें आंबाड्याचें लोणचें बरलेलो तोराचें लोणचें पुलाव सुंगटांचो पुलाव तांतयांचो पुलाव रेसात बांगडे शिणाण्यो फ्राय शिणाण्यांचे मसाल्याचे तोणाक माणक्याची चिली उकडे तांदळाची पेज उकड्या तांदळाची उकडिल्ली भाकरी तांदळाची भाकरी रव्याची भाकरी ताल्ल्यांचें हुमण सोनाळ्याचें हुमण बटर चिकन कोल्हापूरी चिकन बिरयानी काळूंदरांचें हुमण अळसाण्याच्या तोंडाक

मसूर दाळीचो रोस सोलकडी पिळेली कडी कल्ली फ्राय इसवण फ्राय चिकन फ्रायड रायस तांतयाचे ऑमलेट तातयांची बुरजी सुकें सुंगटांचे तोंडाक जितें सुंगटांचे तोंडाक माणक्यांची चिली माणक्यांचे मसाल्याचे तोणाक मोरयेचे आमट टिकट सांगटांचे आमट टिकट तिसऱ्यो खूबे कुल्ल्यां कुल्ल्यांचें हुमण पापलेटीचें हुमण पापलेट फ्राय लेपांचें हुमण वेल्ल्यांचें हुमण धोडयारे फ्राय करबटाचें हुमण